हे भैया मैं सूरज बात कर रहा हूँ बोल रहा हूँ भैया मेरे इंजन की लाइट बिलिंग बिलिंग ज़्यादा कर रही है कार की पूरी गाड़ी चेक होगी फिर और भी जो भी प्रॉब्लेम होगी सब करवाना है मेरे को अच्छा फिर कब कब छोड़ू फिर कार वहाँ परसों फिर मैं लेके क्या घूमूँगा दूसरा वाइकल नहीं है तभी तो ये एकदम से प्रॉब्लेम हो गई इसी कार में तो इसमें तो एकदम से प्रॉब्लेम हो गई चलते चलते अच्छा और आप तो कह रहे हो परसों चेक करेंगे तब तक मैं बैठ रहूँगा क्या परसों तक फिर

अभी तो फिर अब मेको भी जाना है बाहर फिर कैसे छोड़ूंगा में आपको ऑफिस वगैरह आप घर जाके लेके फिर मेको ही मैं ही जाता हूँ फिर करता हूँ

कब तक मिल जाएगी क्या कह रहे हो छः बजे तक उसे पहले नहीं दे सकते यार कल तक कौन वैट करेगा मेरे को अर्जेंट में गाड़ी चाहिए

अर्जेंट में चाहिए काम वाम रहता है इस गाड़ी से मेरे को बहुत ज़्यादा

फिर अब क्या करूं मैं आप फिक्स बताओ फिर में अभी छोड़ के जाऊँ फिर भैया मेको क्या अर्जेंट में काम पर भी जाना है तो आप पाँच बजे तक नहीं दे सकते

अभी लेके आ जाऊं ठीक है भी फिर और भी गाड़ी में प्रॉब्लेम्स वगैरह होगी फिर आप सब देख लो गए उसमें से सर्विस वगैरह भी करनी है ए सी वगैरह भी देख लेना और गाड़ी कभी कभार रुक भी जाती है ठीक है और वोश भी आप कर दोगे

अच्छा ठीक है मैं अभी जाके लेके आता हूँ